हैलो अस प्हाड़ी ग्रांऽ रौंह्दे न ते जेह्की निक्के निक्के बच्चें न उ'नें पोलियो दा टीका लाना होंदा ऐ ते अस टीका लान ताई बच्चें गी शैह्रें च लेई जंदे एह् दस उमरी ताई ते पंदरां उमरी ताई बच्चें गी टीका ला लगदा ऐ ते शैह्र जाइयै उसी लांदे न